हां में में पूरी तरह सैह्मत आं पूरी तरह खुश आं कि असें इंशौरेंस कवरेज जेह्का बी कराया हा साढ़े हास्पिटल बिच केह् आखदे हास्पिटल दा अपना एक्क अकाउंटेंट्स हा जिन्ने दिक्खेआ हा कि कि'यां कि'यां असें मतलब कि उ'नेंगी ओह् कीता कि'यां असेंगी पैसे चाईदे उ'नें सारा प्रोसेस हा उ'नें गै सारा हैंडल कीता हा

असें मतलब जेल्लै के अप्लाई कीता हैल्थ केयर इंशोरेंस ते उ'नें असेंगी उस्सै बेल्लै असेंगी पैसे दऊ उड़े ते साढ़ा आपरेशन सक्सेसफुल बी होई गेआ हा कोई असेंगी प्राब्लम नी आई कोई डिले नी होएया कम्म कोई अग्गै पिच्छै जाना नी पेआ ते अगर अगर ऐसा नेईं बी होएया हा ते साढ़ी गौरमेंट ने बी हैल्प कीती ही जि'यां के आखदे ओह् लग्गे दे मोदी ने ओह् बनाए हे के आखदे ओह् बनाए हे कार्ड बनाए हे केह् आखदे जेह्दे च असें पंज पंज लक्ख रपेआ आई सकदा कि अगर अगर कुसा पर्सन गी बड्डी प्राब्लम होई जा जेदे ताईं बड़े पैसे चाहिदे कि अस ओह् कार्ड लाइयै बी यूज करी सकदे जेह्दे ताईं गौरमैंट ने बी इक बड़ी सारी स्कीम शैल रक्खी दी कि अगर कोई गरीब इंसान अगर ओह् नी करी सकदा एफ्फार्ड पैसे इन्ने ते कार्ड ओह् यूज करियै अपना आपरेशन अपनी कोई बी बमारी ठीक कराई सकदा